हा तमामु घणो मां चाहींदसि की ॿारनि जे पढ़ाईअ जे लाइ बि हिकु चैनल ज़रूरु हुजणु खपे जीअं त अॼुकल्ह त कंप्यूटर में बि या मोबाइलनि में बि चङियूं अहिड़ा चैनल आहिनि की जीअं ॿार उन सां सिखी सघनि था जीअं त ॿार मोबाइल या ई सभु टीवियूं ख़ुशीअ सां ॾिसंदा आहिनि शौक़ सां ॾिसनि था त उन में बि ऐं शिक्षा जे लाइ ॿुधाइणु खपे अहिड़ो चैनल हुजणु खपे मां चाहींदसि की ॿार शौक़ सां पंहिंजो शौक़ु बि पूरो करे सघनि ॾिसी बि सघनि उन्हनि जो मनोरंजन बि थिए ऐं उन सां गॾो गॾु हू कुझु न कुझु सिखी बि सघनि पंहिंजे पढ़ाईअ जे बारे में जीअं त की जीअं मोबाइल ॿार शौक़ सां ॾिसंदा आहिनि ऑनलाइन वेंदा आहिनि सिखंदा आहिनि त उन में जीअं चङियूं ईअं पढ़ाईअ जी ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि सर्च जीअं ॻोल्हि ॾिसु सर्च कर त सभु अची थो वञे त हू उन में सॉन्ग बि हूंदा आहिनि गाना बि हूंदा आहिनि पुठियां म्यूजिक हूंदो आहे त ॿार मनोरंजन सां गॾु पंहिंजो शौक़ु पूरो करण सां गॾो गॾु चङो सिखी बि वठंदा आहिनि ऐं गॾो गॾु उन्हनि जी पढ़ाई बि थी वेंदी आहे त मां ज़रूरु चाहींदसि की अहिड़ो कोई चैनल बि अगरि हुजे त ज़रूरु टीवी ते ॾेखारणु खपे ॿारनि खे की जीअं गॾो गॾु हू पंहिंजो शौक़ु बि पूरो कनि टीवी बि ॾिसनि ऐं गॾो गॾु उन्हनि जी पढ़ाईअ लाइ कुझु सिखंदा बि वञनि त मां ज़रूरु फॉलो कंदसि की हा शिक्षा जो अगरि कोई चैनल आहे त ज़रूरु ॾियणु खपे टीवीअ ते ऐं ऑनलाइन बि सेखारणु घुरिजे